हां जी कौन अभिषेक होर बोला दे नमस्कार जी हां जी सर कुद्धर न तुस एह् कालेज ओ तुस औंदे बड़े घट्ट न महाराज बच्चे कंप्लेंट लेई आए दे कि सर आंदे नि क्लास च सलेबस केह् चक्कर ऐ कोई पढ़ा दे नि ऐ

अच्छा

हा बच्चे कंप्लेंट लेइयै आए दे मेरे कोल हां सर ने सर ने कम्प्लीट नि कराया सलेबस कम्पलीट नि कराया साढ़ा हां जी बच्चें दे पेपर सिरा पर आई गे न उ'नें पेपर कि'यां देने न फ्ही उ'नें ते फेल गैै होना ऐ इस स्हाबै कन्नै

अच्छा अच्छा अच्छा थुआढ़ी हाजिरी बड़ी घट्ट ऐ महाराज ऐ स्कूल हां जी महाराज तुस हाजिरी बड़ी घट्ट दिंदे ओ स्कूल अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि अच्छा अच्छा तुसें सलेबस जेह्ड़ा ऐ ओह् कम्पलीट कराई ओड़े दा हैनी अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके